میرے ذاتی تجربے میں میں نے کبھی کسی خاص قسم کی امتیازی سلوک یا تعصب کا سامنا نہیں کیا جبکہ میں اپنی کمیونٹی سے باہر سفر کرتی ہوں زیادہ تر جگہوں پر لوگ بہت خوش اخلاقی اور مددگار ہوتے ہیں وہ مسافروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں البتہ کبھی کبھار ایسا ضرور ہوتا ہے کہ چند لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں یا سوالات کرتے ہیں کہ میں کہاں سے آئی ہوں لیکن میں اسے تعصب نہیں سمجھتی یہ صرف تجسس اور نیاپن کا رد عمل ہوتا ہے میرے خیال میں اگر ہم خود اعتمادی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں تو زیادہ تر مسائل خود حل ہو جاتے ہیں ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں لیکن مجموعی طور پر میرا تجربہ مثبت رہا ہے میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ محبت اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ہم خود بھی دوسروں کے لیے اچھے رویے کے مثال بن سکیں